बर' रावा आसामनि मोनसे राव बेखौ बर' जाथिनि मानसिफ्रा रायलायो बर' रावखौ रायलायग्राफ्रा सेदिउल ट्राइबनि बर' रावखौ क'क्राझार बङाइगाव सिरां बाक्सा अदालगुरि नलबारि बरपेटा शनितपुर अदालगुरि जरहात धेमाजि बायदि बायदि आसामनि जिल्लायाव रायज्लायनाय जायो बर' रावखौ रायलायग्रा सुबुं अनजिमाया नैजि निफ्राय नैजिबा लाख सोनाब बंग वेस्ट बेंगलनि माखासे जायगा हलिफुरावबो बर' बर' रावखौ बबेबा बबेबा ओनसोलाव रायज्लायनाय जायो बिसोरनि रायलायनायनि सुबुं अनजिमाया जोबोद खम बे जानो हागौ बा रोजानिफ्राय जिबा रोजासिम बर' रावा आसामनिनो मोनसे मेन राव जायखौ बांसिन सिडुल ट्राइबनि मानसिफ्रानो रायलायनाय जायो दा जों बेखौ हिन्दी रावजों रायज्लाय रुजुनानै नायाेब्ला हिन्दी रावा फुरा भारत बर्षआवनो रायलायनाय जायो हिन्दी रावा संस्कृतनिफ्राय ओंखारनाय राव आरो बे रावा खमैब्लाबो से कौतिनि मानसिफ्रा बे रावखौ रायज्लायो जों बर' रावखौ हिन्दी रावजों रुजुनो हाया मानोना हिन्दी रावनि रायलायनाया रायलायनाय रायज्लायग्रा सुबुंनि अनजिमाया बांसिन

हिन्दी रावा संस्कृतनिफ्राय ओंखारनाय राव हिन्दी रावनिफ्राय आरो गोबां रावा एके मिलायनो नागिरो जेरै नेफालि आरो बेंगलि भजपुरि बेफोर रावफ्रा हिन्दी रावजों मिलायनो नागिरो नाथाय हिन्दी रावा बर' रावजों मिलायनो नागिरा हिन्दी राव आरो बर' रावनि गेजेराव जोबोद आखास फाथालनि फारागथि दङ बेनोसै